क'क्राझार जिल्लायाव मोननाय गिबि सावस्रि फाहामथाइ सुबिदाफोरा बोरो सिबिथाइफ्रा जाबाय बेसेन नाङालासे मुलि बेन्देस बिसिना गान्दु सिमा बेसेन नाङा लासे थै आन्जाद नायनाय सन'ग्राफि खालामनाय बायदिखौ मोनो बिनि अनगायैबो एम्बुलेन्स सेजौ दाइन बायदि फोरखौ मोननायनि मोजां सुबिदा दङ कभिडनि पेन्डामिकाव बे देहा फाहामसालिया गोबां हाबा मावदों बिसोरो बेसेन नाङाजासे

फेसेन फोरखौ मोजाङै ट्रिटमेन्ट आदर खालामदों मोजाङै नायदों देहा फाहामदों बेनि अनगायैबो मोजां मोजां आदार जाहोनानै फेसेन फोरखौ मोजाङै लाखिदों आरो बिसोरो सान हर मिथिया मेंनायगैया जासे फेसेन फोरखौ मोजाङै मोजां जोथोन लानानै मोजां फाहामथाइ होदों